डोगरी साढ़े जम्मू कश्मीर दी इक बड़ी मिट्ठी भाशा ऐ इत्थै बड़ी जम्मू दे बिच खासकरी लोक अच्छे तरीके कन्नै बोलदे न अस सारे डोगरें आं ते डोगरी गै बोलनी ते रेही गल्ल तेहास दी पदा भाई तेहा कुत्थूं आया ऐ कुत्थूं नेईं आया स्हानू पता कुत्थूं आया कुत्थूं नेईं साढ़े जे ओ् बी डोगरी बोलदे ते अस बी उंदे अल्ल दिक्खियै डोगरी गै बोलनें आं लेकिन एह् ऐ भी सानूं बड़ी मिट्ठी बोल्ली लगदी ऐ बाकी आंदा पता निं भाई कनेही लगदी ऐ कनेही नेईं लगदी ते हमेशां डोगरी गै बोलनी चाहिदी अपने जेह्ड़े ल्हाके दे लोग न ते अस चाह्नें आं भी जिन्नियां बी फैमिलियां साढ़ियां बाह्र गेदियां न ओह् बी कोशिश करन भाई अपनें बच्चें गी डोगरी गै सखान ताकि पता लगे जम्मू कश्मीर दे जेह्ड़े लोग न जम्मू कश्मीर दे रौंह्नें आहलें न तां करियै एह् डोगरी बोल्ला दे न अपनी कदें भाशा गुआनी निं चाहिदी ते इस करियै तोहें लोकें ई सारें आखना चाह्ना भाी एह् बड़ी मिट्ठी जबान जे इसी न छड़ेओ निं अज्ज कल जमानें बिच न लोक केह् करदे छोटे बच्चे गी कोई हिंदी सखा दा कोई अंग्रेजी सखा दा कल्चर दिनो दिन बधदा जा दा ते साढ़ी बी डोगरी दिनो दिन घटदी जा दी ऐ जे ऐंड के बिचा अस सारें लोकें गी एह् विनती करन आं भाई औनें आह्ली नसल गी डोगरी जरूर सखाओ ताकि साढ़ी जेह्ड़ी अपनी भाशा ऐ जम्मू कश्मीर खत्म निं होनी चाहिदी मिगी ते लगा दा भाई हून खत्म गै होंदी जा दी आं